हमें इस्कॉलरशिप मिलती थी तो हमको काफ़ी सुविधा हो जाता था इस्कॉलरशिप फॉर्म जब आई थी तो हम उसको भर नहीं रहे थे लेकिन घर वालों ने प्रेसर किया मम्मी पापा ने बोला कि इस्कॉलरशिप भर दो जो पैसा आएगा उससे तुमको काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी तो हमने इस्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन किया तो जब हमारा जो है इस्कॉलरशिप आ गया छ सौ रुपए आया था जिसके कारण हमें काफ़ी लाभ हुआ हम उस रुपए से काफ़ी समान खरीदे जैसे बुक पेंट आदि वगैरह समान खरीदे जिसके कारण हम को लाभ हुआ और हम उसी के कारण अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कि हम यह जानते हैं इस्कॉलरशिप आने पे हमको काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई और हमारी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही थी पैसा आने पे हम जो है शर्ट वगैरह आदि प्रकार की समान लिए थे जिसके कारण हम को छात्रों को सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें भी दी है जैसे हम छात्रों को ड्रेस जूता टाई आदि प्रकार की स्कीमें दिए हैं जिसके कारण हमारी अच्छी पढ़ाई की सुविधा है पढ़ाई के कारण हमें सरकार वो बुक ड्रेस वगैरह जूता और उसके बाद टाई सब कुछ दे रहा है इसी के कारण आदि प्रकार की सुनी स्कीमें सरकार हमें दे रही है जिसके कारण हम अपने सुविधा में सहमत हैं औ सबसे मुख्य बात यह है कि हमें इसका सबसे बहुत अच्छा सुविधा प्राप्त हुआ जिसके कारण हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और आदि प्रकार की स्कीमें भी हमको मिल रहे हैं जूता चप्पल ड्रेस वगैरह आदि प्रकार के जिस और हम इस इसकी स्कीम से बहुत पसंद है